मिकी बचपन कोला गै डांस करना बड़ा पसंद ही में निक्की होंदी ही में तां बी डांस करना टी वी च गाने लगदे में उ'नेंगी बी दिक्खी दिक्खी बी डांस करदी रौंह्दी ही मिगी डांस करने शुरू तो गै इन्ना पसंद ही के में बड्डे होंदे तक बी में बड़े बारी पार्टिस्पेट कीता स्कूलें च निक्के होंदे में डांस करना शुरू कीता ओह्दे बाद आई गे स्कूल च पढ़दे हे स्कूल च छब्बी जनवरी होंदी हियां पंदरां अगस्त होंदा हा कोई बी फंक्शन होंदा हा ते डांस करना ई करना होंदा हा में बी उ'नेंगी दिक्खियै में डांस करदी ही टीचरें गी पता लग्गेआ कि एह् बड़ा शैल डांस करदी फिर ओह् मिगी हर बारी पार्टि जेल्लै बी कोई फंक्शन आंदा हा ओह् हर बारी मिगी बोलदे हे कि तू पार्टिस्पेट करना ऐ करना ऐ फिर निक्के होंदे गै में डांस करना शुरू कर ता निक्के होंदे गै केह् नांऽ फिफ्थ सिक्सथ क्लास कोला में निक्के होंदे पाटिसिपेट करना शुरू कीता हर इक फंक्शन च भाहे ओह् चाहे ओह् मतलब कोई स्कूल दे फंक्शन होऐ चाहे ओह् कोई ब्याह् दे बिच्च फंक्शन होऐ डांस करना डांस करना मिगी बचपन कोला बड़ा पसंद ही मेरे कालेज स्कूल च जाइयै में बी डांस करना मिगी इन्ना जादा पसंद ही में स्कूल च बी डांस करदी करदी पदरां अगस्त आंदे तां डांस करना छब्बी जनवरी आंदी ही तां बी डांस करना जां कोई स्कूल बिच्च इ'यां बी कोई फंक्शन होऐ में तां बी डांस करदी ही फ्ही मतलब कि मिगी बड़े बारी अवार्ड बी मिले डांस दे इक डांस पार्टिसिपेट करने च में जेल्लै डांस करदी ही में बड़े बारी डांस कीते दा अग्गें में केह् कीता मीं हर इक क्लास च डांस करदे करदे बाह्रमीं तक में डांस करदी गेई मिकी इन्ना जादा पसंद ही ब्याह् च बी डांस करने होन्ने ब्याह् च बी जन्ने होन्ने गाने लग्गे दे होंदे डी जे उप्पर मन करदा नच्चने दा ते मिगी डांस इन्ना जादा पसंद ऐ कि में करदी रौह्न्नी होन्नी सारें गी पता ऐ कि मिगी डांस करना बड़ा पसंद ऐ मेरा ओह् मतलब इक ते मेरे शौंक ऐ मेरा डांस करना मिगी इन्ना जादा पसंद ऐ में बड़ा डांस करी चुकी दी आं मिगी बचपन कोला में डांस करना सिक्खेआ हा ते अग्गें अग्गें मेरे डांस दी बजह् कन्नै सारे मिगी बोलदे कि तूं बड़ा शैल डांस करनी होन्नी अग्गें मिगी होर जादा इं'दे कोला होर जादा सिक्ख मिली कि में होर डांस करना चाहिदा ऐ में बचपन कोला दा बड़ा जादा डांस करी चुकी दी आं डांस च स्कूल च बी डांस करदी ही सारे टीचर आखदे बड़ा अच्छा डांस बच्चे बी बोलदे हे बड़ा अच्छा डांस इस चक्कर च टीचर मिगी हर जेल्लै बी कोई गाना आंदा जदूं बी कोई फंक्शन आंदा ते मिगी पैह्लें बोलदे कि डांस कर होर में डांस करदी रौंह्दी ही में डांस करना इन्ना मेरा बड़ा इंट्रटेन होंदा मीं डांस करन कुदै ब्याह् च जाओ किसे होर दे घर जाओ ब्याह् च में तां बी डांस करना कदें कदें में घर बेह्ली होन्नी नी गाने लाइयै तां में डांस करदी रौह्न्नी होन्नी क्योंकि मेरा मन करदा मिकी इंट्रटेन करदा हा मेरी चीज़ इक मेरा मतलब पैशन ऐ कि हां में ओह् डांस करना करना होंदा मेरा बड़ा मन करदा डांस करने दा में बचपन कोला सिखदी आई होर हून तक में डांस करदी रौह्न्नी होन्नी आं हून बी में कोई बी ब्याह् का फंक्शन होऐ में तां बी डांस करना कालेज़ च बी फंक्शन होऐ हून तां बी डांस करना हर चीज़ मिगी डांस करना बौह्त जादा पसंद ऐ होर में अग्गें जाइयै एह् डांस करदी रौह्न्नी होन्नी डांस बिच्च केह् ऐ डांस में ते करनी होन्नी ते में बाकियें गी बी सखाई ओड़नी होन्नी कि इ'यां इ'यां डांस करनी होन्नी बड़े बारी ऐसा कंपीटीशन होए कि जेह्दे च में पार्ट लैता होग डांस बास्तै होर हमेशां मतलब मेरा इ'यां होंदा कि में जित्ती जन्नी होन्नी डांस बिच्च बड़े बारी बड़े दूर दे बच्चें कन्नै बी कंपिटिशन बी होंदा मेरा कि हां डांस करना गै करना ते फिर मतलब में अपना ई डांस करी लैन्नी होनी जिन्ना बी आंदा लेकिन में मिगी डांस करना बौह्त ई जादा पसंद ऐ ते में करनी गै करनी होन्नी कोई बी फंक्शन आई गेआ ब्याह् होई गेआ इ'यां बी होई गेआ कोई बी चीज़ गिद्दा करी लेआ डांस करी लेआ जिन्ना बी आंदा जिस मर्जी सांग उप्पर नच्चना बड़ा पसंद ऐ डांस ई ऐ स्कूल च आओ तां बी डांस करना कालेज़ च आई गेई हून कालेज़ च बी डांस करने होन्ने हर इक कुसै दे ब्याह् होऐ तां बी डांस करना कोई फंक्शन होई गेआ किसे चीज़ दा जेल्लै तां बी ब्याह् डांस करना ई करना होंदा ते होर डांस मेरा कंपिटिशन ऐ बचपन कोला करदी आई आं ते हून बी अग्गें करनी होन्नी क्योंकि मिगी बड़ा जादा पसंद ऐ डांस करना